पाणीअ जो असांजे जीवन में ॾाढो महत्व आहे पाणी असांखे जीवन ज़िंदगी ॾिए थो इन करे पाणीअ जो महत्व सम्झणु ॾाढो ज़रूरी आहे असांजे घर में हिते हर कंहिंजे घर में नल जो पाणी ईंदो आहे जंहिं पाणीअ खे असां रोटी खाधे ख़ुराक ठाहिण में सनान में पीअण में ऐं ॿी कई धोइ पोइ जी शयुनि में यूज़ कंदा आहियूं उन सां पा पंहिंजी तबिअत बि सुठी रहंदी आहे कुझु जॻहियुनि ते त पाणी खारो ईंदो आहे पर असां वटि इहो पाणी साफ़ु ऐं प्योर ईंदो आहे नल जो पाणी इन पाणी खे इन करे पंहिंजो प फ़र्ज़ु थींदो आहे की पाणी पाण पाणी खे जेतिरो थी सघे जेतिरी ज़रूरत हुजे ओतिरो यूज़ कयूं वापरियूं ऐं बाक़ी वे विञायूं न इन करे पाणी ॾा जीवन आहे इहा ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे